आ हॅलो सायबा टांकी फूल कर पळोवया हय सामकी फूल कर आरे घाल रे बेगीन चल रे कितलो टायम घेतलो रे म्हाका वचूंक जाय बेगीन घाल कितलो टायम रे घाल रे चल रे बगीन वचूं रे उशीर जाता मरे कितले स्लोव रे तुमी शी सायबा

जालें आतां ये लाय मरे तें लॉक लाय मरे तेजें गाडयेचें फाटलें कितें रे सगळें सांगचें पडटा मरे तुमकां

हा बरें स्कॅनर दी म्हाका तुमचो स्कॅनर दी फारीक करपाक जाय स्कॅनर आनी कितें अरे स्कॅनर खबर ना तुमकां ये करतां गुगल पे करता मरे तुका हांव अरे सायबा तुमी खंयच्या संवसारांत आसात बाबा कॅश न्ही रे गुगल पे फारीक करता तुका हांव अरे तुजो पात्रांव मनीस काय कोण रे जनावर रे खंयच्या काळांतलो रे तो अरे आतां कोण कॅश पयशे दिना रे तो स्कॅनर जो आसता तो स्कॅन करप आनी टाक टाक मोबायलांतल्यान पयशे दिवप मरे तुमचे कडेन अजून ना रे काय तें बरें बरें बरें तें सोड तें म्हाका नाका तुजी हिस्ट्री नाका कार्ड तरी घेता अरे सायबा एक कार्डूय ना रे तुमचे हाजेर कसलो पेट्रोल पंप रे अरे देवा म्हाज्या आरे कॅश घेवून कोण भोंवता आतां हें कार्ड आसता पळय तें तुमच्या मिशिनांत घालप आनी तें स्वायप करप आनी जितले पयशे आसात तितले तातूंत भरप तें ऑटोमेटिकल तुमच्या पात्रांवाच्या एकावटांत वयतले मरे अरे बाबा आतां कॅश कोण दिना रे इतले पयशे घेवून भोंवता कोण रे वजन मरे बोल्सांत जड जड जाता मरे ते कोणाक जाय तुजे पयशे ते अरे गुगल पे रे गुगल पे सायबा अरे खूब आसा गुगल पे आसा पे पे फोन आसा खूब आसा रे सायबा कार्ड आसा तुमचे कडेन कांयच ना मरे तूं तूं एक काम कर आयक आयक म्हजें आयक म्हजे कडेन एक पयसो ना तूं तुज्या पात्रांवाक सांग हांव तुका डायरेक्ट अकावटांत फारीक करता म्हणून ताचो अकावटं नंबर म्हाका धाड म्हूण सांग जाता इतले तरी बरें तशें सांग चल बरें ओके तर हांव तशें फारीक करतां ओके चड सांग पात्रांवाक सांग चल चल बेगीन उशीर जाता बेगीन